बेगूसराय ज़िले में स्थानीय वहाँ पर हॉस्पिटल बहुत मतलब हॉस्पिटल में है हमको यह सब व्यवस्था चाहिए बेगूसराय ज़िला में सिमरिया धाम वह बहुत दूर पड़ता है उसमें लोग बहुत अस्नान करने जाते हैं गंगा जल लाने जाते हैं कहानियाँ हैं इसमें है जो बहुत कहानियाँ बन बनाते हैं हमलोग पढ़ते भी हैं कविता में भी हमलोग पढ़े हुए हैं जो जानी या मानी जाती है यह बेगूसराय ज़िले में नौलक्खा मन्दिर है या काली अस्थान है उसके बारे में हमलोग जानते हैं कहानियाँ ज़िले के ज़िले के इतिहास या सँस्कृति परम्पराओं में हमलोग के बारे में क्या बताती है क्या हमलोग पढ़े लिखे अगर रहते और अच्छे तो और कुछ आगे बढ़ते समस्या रहस्यमय अस्थान के और दिलचस्प कहानियाँ हैं जो आप जानते हैं आप स्थानीय बेगूसराय हॉस्पिटल में हमलोगों को अच्छी अच्छी सुविधा चाहिए शिक्षा के शिक्षा के लिए हमको सब व्यवस्था चाहिए पढ़ा लिखा होते तो और आगे करते कहानियाँ सँस्कृति वहाँ कोई इतिहास है दन्त कथा किस्सा बेगूसराय ज़िला बहुत अच्छा है हमलोग शिक्षा को भी आगे करना चाहते हैं अगर शिक्षा होता तो आगे है पढ़ लिखकर हमलोग को बाल बच्चा है बहुत अच्छे आगे जाते बहुत अच्छा शिक्षक उसको मिलता